हैलो हां हां जी हां जी अच्छा अच्छा कैलू कैलू होंदा एह् मतलब केह् ऐ मतलब मिगी समझाओ निं केह् करगे अच्छा अच्छा मतलब तुसें ई अच्छा अच्छा किश जगह अच्छा नेईं में दिल निं मन्नदा अच्छा अच्छा एह् खा'ल्ली तुसें लैना जियां मतलब कोई मां बब्ब होई गे जां दादी होई गे उ'नें बी अग्गें किश इ'यै नेहा अच्छा अच्छा कोई थुआढ़े बचपन च जां थुआढ़ी लाइफ बिच कोई किश बड्डी घटना होई दी होऐ दी जिसदा तुसेंगी झटका लग्गा नेईं नेईं मतलब कि मतलब ऐसा किश नि मतलब किश इ'यां इमोशनल टाइप जिसदे कन्नै तुसेंगी इ'यां किश मतलब कि ओल्लै गांव च चलो कोई नी केह् करने आं कि अपाइंटमेंट लेई लैन्ने आं नी थुआढ़ी तुस इक कम्म करेओ तुस मेरे ऑफिस आएओ एह् मेरे ऑफिस सेही ऐ तुसेंगी जां अपना अपना कार्ड भेजी ओड़गा उस पर व्हाट्सऐप उप्पर ते तुस उस उप्पर मेरी रि रिसेप्शनिस्ट कन्नै गल्ल करियै तुसें ई अंऊ नंबर देई ओड़नां ते उसदे कन्नै तुस गल्ल करी लैएओ